अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए घर के आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें स्वयं ही ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है साथ में अपने पड़ोसियों को इसके लिए जागरूत करना और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसके साथ में हमें अपना पूरा सहयोग देना अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसके माध्यम से काफ़ी लोग तो जागरूक हो गए हैं लेकिन हमें भी इस समाज की प्रति उत्तरदायित्व निभाना है और स्वच्छता को ले कर विशेष ध्यान देना है जैसे कि घर में पोलिथीन का प्रयोग हम ने बंद कर दिया है पड़ोसियों से भी हम काफ़ी रिकुएष्ट करते हैं कि वो भी यूज़ ना करें साथ में कुछ चीज़ों को ले कर हमें स्वयं ही ध्यान देना पड़ता है जैसे कि कोई गंदगी फैला रहा है तो उसके लिए हमें मना करना है उन्हें समझना है ऐसा नहीं करना है कर के और अगर कहीं पर कोई समस्या दिख रही है गंदगी दिख रही है तो उसके प्रति ख़ुद जागरूक होना है नगर निगम से सहायता लेनी है जहांँ पर हो सके हमें अपना पूरा सहयोग देना है इस प्रकार हम अपने घर के आस पास के वातावरण को मोहल्ले को स्वच्छ रख सकते हैं